جب بھی مجھے کوئی مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو میں ترمیم اور نظر ثانی ضرور کرتا ہوں میں اس کے لیے خاص طور پر رات کا انتخاب کرتا ہوں مجھے صرف بہاؤ کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ مطالعہ کے بعد اس مطالعہ کا نچوڑ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس مطالعے کے بعد کسی ترمیم اور نظر ثانی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے یہ نظر ثانی ہمیں ہماری کی ہوئی غلطیوں کو بتلاتی ہے اور ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم نے کہاں پر کیا چیز چھوڑی اور کیا باقی رکھا ہے